नोकिया कम्पनीके चार्जर अतिउत्तम होइत अछि हम एकबेर ऑनलाइन सेहो मङ्गौलहुँ आइ तीन वर्ष भऽ गेल ओ चार्जर एहन विशेष अछि एहिमे डाटा केबल लगैत छै आ पहिलकावला छै नहि जे एके रङ्गके चार्जर भेल जे तार सहित ओहिमे लागल अछि चार्जरमे आ आब तऽ ओहिमे डाटा केबल रहैत छै डाटा केबल चेंज करू आ दोसर तरहक मोबाइलके सेहो ओहिमे चार्ज करू आब दामी चार्जर होइत छै महग पड़ैत छै आ ओहिमे सभसँ बेसी छै जे एकेटा चार्जरसँ तीन तीन टा मोबाइल चार्ज कऽ सकैत छी खाली डाटा केबल चेंज करू या किछु एके रङ्ग होय तऽ ताहिसँ ओकर अहाँकेँ नोक जे कहैत छियै या अडोप्टर जे होइत छै एके रङ्ग ओहिमे नीक चार्जर पयलहुँ हम नोकिया कम्पनी कऽ चार्जर अतिउत्तम